दानि न' बाहायनाय आइजेंफोरा मोब्लिब गोनां आइजेंफोरा जादों जेरै मिसिन दै गुदुं मिसिन वासिं मिसिन फेन फांखा लाइट आरो मासे गोबां बाहायनाय दै सारग्रा मिसिन बेफोरखौ बाहायनाय जायो नाथाय बेफोरखौ नायोब्ला गोदोनि आइजेंफोरा बेफोरबायदि गैयामोन गोबां माखासे सोलायनायखौ लाबोबाय दानि सोलायसुलु मुलुगमायावहाय दानि समाव नाथाय बेफोर गासै सोलायनानै गोदान गोदान सोलोंथाइ आरो गोदान गोदान माखासे दिहुन्थायफोरखौ सोलोंथाइनि गेजेरजों लाबोनो हाबाय बेफोर गासैखौबो सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो दिहुन्नो हानाय आरो बेफोरखौ जों बाहायदों आरो दसे समफोरनि उनावनो जोङो गोबां खामानिफोरखौ मावनो हायो बेफोरबायदि इलेक्ट्रिक जों इलेकट्रिक गोनां मिसिनफोरजों नाथाय सिगांनि दिनखौ नायोब्ला जों नुनो मोनो बेफोरबायदि गैयामोन गोबां खस्थ'मोन थांनानै थानो थाखाय बेबायदि लाइफ फांखा फेन आरो गोबां माखासे बेफोरबायदि बुस्थु गैयामोन नाथाय बेफोर दा गासैबो नांगौ रोखोमै दंजोबसै